हलो झूलेलाल भैया भैया मूंखे वीवो वाय ट्वंटी सेवन फ़ाइव जी जो मोबाइल वठिणो आहे उहो तव्हां वटि अवेलेबल आहे हा त उहो पाण खे घणे पवंदो ॿावीह हज़ार त अछा अछा हा हा भैया अछा त मूंखे आहे न जीरो पर्सेंट में पइजी वेंदो हा हिनखे ई ऐम आई में कराइणो आहे त तव्हां मूंखे हे न केल्कुलेशन करे ॿुधाईंदा भई ई ऐम आई में घणो हफ़्तो ईंदो अईं घणा महिना हलंदो

घणी महवारी अछा त उन में ब्याज वियाज व्याज छा लॻंदो अछा ऐं

अछा हा

अछा हा हा ऐं ॿियो छा छा खपंदो हुन में पास बुक बैंक जी पास बुक खपंदी न हा ऐं मूंखे कंहिंजे बि नाले ते कराइणो हुजे थी वेंदो की ख़ाली वॾनि जे नाले ते थींदो अछा ईअं अछा पाण खे प्रूफ़ ॾेखारिणो पवंदो भई की हीउ माण्हू कमाईंदो की पाण ॾेई छॾिजो हा हा हा इन करे मां चवां पुछी वठूं पाण खे छा ख़बरु पए त उन हिसाब सां पाण कयूं न ऐं बाक़ी फ़ाइल चार्ज लॻंदो छा भैया अछा अछा हा भैया हा इन करे आहिनि त घणेई पर छा ॿार बि हाणे वॾा था थियनि त सभिनि खे खपे मोबाइल त मां चवां हिकिड़ो वठी छॾियूं ऐं ईअं जेका तव्हां हफ़्ते में निकिरी वेंदो निकिरी वेंदो हा हा भैया त मां हे न पोइ शाम जो अचांव थी त मूंखे कराए ॾिजो मोबाइल ठीकु आहे भले भले जय झूलेलाल